تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ قوموں کی ترقی زوال اور ان کے اثرات کی مکمل تصویر ہے جب ہم گزشتہ صدیوں کے تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف سلطنتوں اور خاندانوں کے زیر اثر پڑی بڑی حد تک تبدیل ہوتی رہی ہے مثال کے طور پر مغل سلطنت نے بر سغیر میں نہ صرف حکومت کی بلکہ یہاں کی تہذیب فن تعمیر زبان اور عدالتی نظام پر گہرے اثرات ڈالے مغلوں کے زمانے میں اردو زبان کو فروغ ملا فنی تعمیر میں تاج محل جیسی عظیم یادگاریں بنائیں اور عدل وا انصاف کا ایک نظام قائم ہوا اسی طرح جب انگریزوں نے حکومت سنبھالی تو تاریخ کا رخ بدلا انگریزوں نے اپنے مفادات کے لیے تعلیمی نظام معیشت اور سیاست کو نئی شکل دی انہوں نے انہوں نے ریل ریلوے ڈاک نظام اور انگریزی تعلیم متعارف کرائی جو آج بھی ہمارے نظام کا حصہ ہے تاریخ پر ہر دور کی حکومت کا اثر ہوتا ہے چاہے وہ عباسی ہو عثمانی ہوں مغل ہوں یا انگریز ان سب نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کو متاثر کیا اور اسی لیے تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار کے بدلنے سے صرف حکومتیں نہیں قوموں کا مزاج انداز فکر اور طرز زندگی بھی بدل جاتا ہے نتیجہ تاریخ ایک بہت بہتی ندی کی طرح ہے جو ہر آنے والے حکمران اور سلطنت سے کوئی نہ کوئی رنگ لے کر آگے بڑھتی ہے اور یہی تاریخ کا حسن ہے یہ ہمیں ماضی سے جوڑ کر حالیہ اور مستقبل کی راہ دکھاتی ہے